हेल' जोंनि फानफैनाया मा जायगायावमोनलाय फाननायाथ' मेरला जायगायाव फानो नोंसिनाबा मा जायगा गोसोयाव थाया ना औ बौ बाजाराव औ औ ओमफाय माबामोन

खय कि जि मोनथाय खय कि जि मोनथाय सेरसे अ' र' होनबा सोंनायनि आं सासे मानसिनाव र' अ हेल' औ साराय फासस'मोन नो बिसिना सेरसेआव जानो औ साराय फासस' बांद्रायाखै नंगौ नंगौ ल'खेलानो आरे जोंना ल'खेलनिफ्राय फैनायसो जोंनि नङामोन्दां बे नाया जोंनाव बिदि ना फैया र' मोजाङानो फैजोबखायो

दामा खमायनो हागौ फासस'बिस लाखिदो औ साराय फासस'मोन फासस'बिस थाखा हरदो होनबानो जाबाय दामानो मिलाया फासस' दस लाखिदो होनबा दे दे जागोन दे